खंयचीच कला शिकपाक एक थारावीक असो वेळ नासता भुरग्या भितर जी कला आसा ती सामकी ल्हान पिरायेचेरूच कळटा त्या खातीर भुरग्यांक जेन्ना कळटा सजमता पारख येता वळख जाता तेन्नाच तांकां ती कला फुडें व्हरपाक शिकोवपाक जाय त्या खातीर रेखाटन आनी कला चित्रकला करपाक अशी खासा अशी पिराय ना जेन्ना तांकां जाता जमता तेन्नाच ती करची